हलो यामी मां चा पई त हू हींअर जीअं मां नए अपार्टमेंट में पंहिंजो मकान शिफ्ट कयो आहे न त उन जे पते जो जेको तफ़सील आहे न उन खे पैन कार्ड में अपडेट कराइणो आहे त तू मूंखे ईअं सलाह ॾे त इहो कम मां ऑनलाइन ख़ुदि कयां या ई मित्र वटि वञा ऐं जेकॾहिं ई मित्र वटि वञिणो आहे त पोइ कहिड़ा कहिड़ा क़ागरु खणी वञिणा आहिनि

अच्छा आधार कार्ड खणी वञा ऐं मोबाइल अच्छा मोबाइल खणी वञा जो ओ टी पी ईंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ओके थैंक्यू